तो हम ऑनलाइन कैमरा मंगाने पर हम सबसे पहले यह पूछेंगे कि यह इसकी क्वालिटी तो हमने देखी रही है कि किस प्रकार का है हम सिर्फ यह पूछेंगे कि इसमें रिटर्न पॉलिसी है के नहीं इसको हम किस समय से पहले अब समय अवधी में है मतलब रिटर्न कर सकते हैं यदि इसमें कोई खराबी है तो हम इसकी कंपनी से सीधा बात करेंगे और इसमें वा वारंटी वगैरह की जानकारी निकालेंगे क्योंकि हम जिस चीज़ को ऑर्डर किए हैं उसमें जो सारी जानकारी दी हुई है उसके मुताबिक यह एकदम सही है तो यह हमारे काम का है यदि इसमें कुछ भी टूट फुट निकली है तो हम इसे रिटर्न पॉलिसी के ज़रिये तुरंत रिटर्न कर देंगे और इसकी वारंटी की जाँच के लिए हम जो नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं हम उन पर कॉल करके इसकी वारंटी कवरेज का बारे में मतलब पूछेंगे कि इसकी वारंटी किस टाइम तक की है या किस समय तक हम इसकी समस्या का बा समस्या के बारे में हम आपसे बात कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का रहेगा हमारे लिए